नमस्ते फोन कीये हैं की मैं कटहल का कोफ़्ता खाना चाहता हूँ कोफ़्ता कैसे बनता है हाँ ठीक है

हूँ ठीक है

हूँ ठीक हाँ

ब मसाला उसाला

जी जी

कड़वा तेल में ना बनेगा अच्छा ह हाँ हाँ

आई शी

तो गैस पर रखेंगे न

मिर्चा ज्यादा नहीं डालेंगे मिर्चा तीता हो जाएगा गर्मी का दिन है

अच्छा ठीक